हमरा लागै अछि कि बाइकिंगसँ हमर सभकेँ जीवन पर बहुत बढ़िऑ असर पड़ि पड़ि सकैत अछि किएकि बाइकिंगमे अहाँ जेना इण्डियाके हर जगह हर तरफ घुमि सकै छलियै हँ हर पहाड़ माहौल हर तरहके जनजाति आदमी हर समुदायके ओकर भेष भुसा रहन सहन बोली वाणी भाषा सभ समझैके प्रयास रहतै अगर बाइकिंग या मोटो लॉन्गिंग एहिमे मोटो लॉन्गिंगो कऽ सकै छलियै हँ जे एहिसँ हर जे भी छुपल समुदाय छलै हँ जे घुमैके के समयमे मिलत ओकरा जे छै आगाँ बढ़ैके एक मौका मिलतै आदमी दोसर जानथिन तहन ने आगाँ बढ़तै तऽ बाइक राइडिंग करबाके चाही जाहिसँ अहाँके हर समुदाय से मिलै कऽ मौका मिलत आरो हुनको एक एक आगाँ बढ़ैके मौका मिलत